क'क्राझार जिल्लायाव खामानि मावनानै जिउ खांनायनि गिबि फुंखाफ्रानो आबाद आबाद मावनाय बे आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो आबाद मावनाय बे आबाद मावनायानो जोबोद गोनांथि बिनिफ्राय ओइ गावनि खामानि गामि गावनि खामानि मावनाय बिदिनि मानसिफ्रा सोरखारि साख्रिखौथ' लुबैयो सोरखारि साख्रिफोरखौ लुबैयो मानो होनोब्ला सरखारि साख्रि मोनब्ला मोनोब्ला न'खराव सासेब्लाबो सरखारि साख्रि थायोब्ला मोजां जायो थाखा फैसानि थाखा फैसानि अभाब जाया आरो जेनेबा आबाद मावनानै जाग्राखाब्ला आबादखौ फाननांगौ आबादखौ फाननानै आबाद मावनानै माब्लाबा बबेबा बोसोराव आबादा मोजां जाया बबेबा बोसोराव मोजां जायो बिनि थाखायनो आबाद मावनायजों लोगोसे सरखारि साख्रि थायोब्ला सासेब्लाबो सरखारि साख्रि थायोब्ला मोजां जायो आरो थाखा फैसानि बेलायाव आजिखालि जुगावथ' फैसा थाखा गैयाब्ला जेबोआनो जाया नालाय बेनिखायनो आंथ' आंनि जायगायाव बेखार बेखार थानायखौनो गोबां नुदों मानो होनोब्ला आजिखालि जुगाव साख्रि मोननो बिराद गोब्राब नाथाय साख्रि मोनाखै होननानैबो बिदि बेखार थानायखौ थानाया मोजां नङा मानोना बेखार थायोबा गोसोफ्रा एसे गाज्रि माबाथिंल' थाङो गाज्रि लामाथिंल' थाङो लुबैयो थांनो नागिरो जुदि खामानिफोराव बेस्थ' थायोब्ला मोजाङै खामानिफोराव बेस्थ' थायोब्ला बे गाज्रिफोरखौ गाज्रि साननायखौ बावगारलाङो आरो बेनिखायनो आं बेनिखायनो आं सानो जे बेखार थानाय मानसिफोरखौ जेनेबा माबा मोनसेब्लाबो मावनांगौ जेनेबा बिदिनो बे खामानिफोराव बेस्थ' थानांगौ आरो आबाद मावनायावनो होन जेनेबा जिब जुनार फिसिनाय फार्मिं खालामनाय जेनेबा गार्डेनिं खालामनाय ओमफ्राय बिदिनो माबा मोनसे आरो बिदिनो माबा मोनसे बिजनेसब्लाबो मावथारनांगौ आरो खामानियाव बेस्थ' थानांगौ होनब्लासो मोजां जायो बेखौनो सानो आङो